मां नचण तॾहिं शुरू कयो जॾे मां नंढी हुअसि मुंहिंजे खानदान में सभई ॼणा ॻाइणु ऐं नचण जा शौक़ीन हुआ ऐं मां हमेशह खां ई उन्हनि खे नचंदे ऐं ॻाईंदड़ ॾिसंदी अचां पई हिन माहौल में मूंखे नचण जी तर्फ़ु प्रभावित कयो आहे मां शुरुआत में कुझु आसान ऐं मज़ेदारु मूव्स सिखिया हुआ हिन खां पोइ मुंहिंजी माउ मूंखे हिकु डांस क्लास में विधई जिते मां डांस जे बारे में ॾाढो कुझु ॼाणु हासिलु कई मां हर रोज़ु पंहिंजे डांस खे पको कंदी हुअस जंहिंसां अॼु मां सुठो डांस करणु सिखी वई आहियां मुहिंजे गुरूअ मुंहिंजो ॾाढो साथ ॾिनो ऐं जीअं सा मां पंहिंजे पाण में पहिंजे डांस खे सुधार करे सघंदसि मां घणेई तरीक़े जा डांस जीअं त कथक बैले बॉलीवुड डांस ऐं अञा बि घणेई डांस सिखिया आहिनि मां घणेई प्रतियोगिता में बि भाग हिसो वरितो आहे मां हमेशह का ई डांस में पंहिंजी रुचि रखंदी हुअसि डांस मुंहिंजी जीवन जो हिकु ख़ासि हिसो आहे मां हिन खे हिकु कला सम्झंदी आहियां हिन खे करण सां मुहिंजे मन खे तमामु ख़ुशी मिलंदी आहे डांस हिकु कला आहे जंहिं खे अगरि केरु हासिलु करे छॾे थो त उहो हमेशह धनवानु रहंदो आहे